ॻाइण जी जेका रिकॉर्डिंग जी जेका तयारी आहे सो मां पहिर्यों त मां सुबुह जो सवेल उथी करे जॾहिं बि मुंहिंजी रिकॉर्डिंग हूंदी आहे त सुबुह जो पंजे बजे छह बजे उथी अलंकार ऐं राॻनि जी जेका आहे जेका ॼाणु अथमि उन्हनि ते मां रियाज़ु कंदो आहियां तानपुरो अॼु कल्ह ताल माला जेकी थिए थी इलेक्ट्रोनिक साधन ते उहो चालू करे पासे में हारमोनियम रि रखी ऐं जेके अलंकार हूंदा आहिनि उन्हनि जा जेके ताल हूंदा आहिनि केहरवा ताल हुनखां पोइ जेको आहे राॻनि ते मां तीन ताल ते अभ्यास कंदो आहियां ऐं उनमें जेके सप्तक थियनि था टे सप्तक थींदा आहिनि त इहो ज़रूरी आहे त जेॾी महिल बि असां रिकॉर्डिंग ते वञूं त इहो ध्यानु रखूं त असां उन्हनि टिन्हिनि सप्तकनि जो अभ्यास ज़रूरु कयूं जीअं मंदर सप्तक मध्य सप्तक ऐं तार सप्तक हुन बैदि जेको असांखे रिकॉर्डिंग क जेको रिकॉर्डिंग गानो कयल आहे उनजो पायलेट ठहियल हूंदो आहे उन पायलेट ते असां रियाज़ु कंदा आहियूं ऐं लिरिक्स जेके हूंदा आहिनि जेके गीतकार असांखे लिखी मोकिलींदा आहिनि उन जो हिकु हिकु जेको अख़र आहे असां मापे तोरे करे उनखे ॻाईंदा आहियूं ताल में सुर में जीअं हुन जो जेतिरो रियाज़ करे सघूं कंदा आहियूं ऐं इनखां पोइ असां रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग करण जे लाइ स्टूडियो में वेंदा आहियूं